गोदान सारिजेननाय गोरलै गथ'नि थाखाय सेथि बोसोराव फालिनाय नेमखान्थिफोरानो जाहैबाय जेरै जोंनि नेमखान्थिया आलदा आलदा रोखोमनि थायो हिन्दु खृस्टाना जेरै खृस्टाना गुबुन रोखोमनि हिन्दुआ गुबुन रोखोमनि जायो मानोना दोरोमा आलदा आलदा नेम खान्थिफ्राबो आलदा आलदानि जायो माने हिन्दुफोरनिया हिन्दुफोरनिया हमना लादो सोरनियाब्ला जोनोम जाजेननाय निफ्रायनो लानानै खानायखौनो खनसेबो हआ सिना ओरैनो गोलावयैनो दोनो आरो ओमफ्रायो जेसेबां नेम दोनदों जेसेबां सम दोनदों बोथोर दोनदों बाराय दोनदों बेबायदि नेमावसो खानायखौ सिननानै होयो आरो मानोना हिन्दुफोरनिया मोनसे नेम दङ जोनोम जानानै खानायखौ खा सोरबाया सिना सिनालासेनो दोनो देरजासिम बोसोरसे जानानै जोनोम जाजेननाय निफ्रायनो बोसोरसे जानानैहाय खानाया गोलाव बाबो बिखौ लानानै होनानै बिमाया जोथोन दोननानै खानायखौ बोसोरनि बोसोरा फुरा जायोब्ला से बोसोरा फुरा जायोब्ला अब्ला बे खानायखौ नेम बायदियै फुजा होनानै खानायखौ सिननाय जायो आरो फुजा बायदिसिना होबाय मन्थ्र' रायबाय मन्थ्र' रायनांगौखौ रायबाय ओमफ्राय फुजा होनांगौखौ होबाय फुजारिफोर लानानै न'खरनि जाथि बंस' सोरबाया बेबादि खालामो आरो ना जाथि बंस' लानानै फुजायाव जिरायनानै बेखौ खानायखौ ओंखाम जाहोनाय मुङै मानसिफोरनो रायजोफोरनो ओंखाम जाहोनाय मुङैहाय बिखौ खानायखौ सिननानै होयो आरो सिननानै होनानै बिखौ आरामसि न'खराव बेनिफ्रायनो खानायखौ गोसो बायदि सिननो हानायनि बिसोरो खालामो आरोखि जेरै खृस्टानफ्रा गुबुन दोहोरोमनि हाबा मावो बेफोरखौथ' आं बुंनो रोंला नाथाय बयहाबो जोनोम जाजेननाय निफ्राय लानानै जेब्ला बोसोरसे से बोसोर जायो से बोसोर जायोब्ला बयबो बिमा बिफाया न'खरनिया बोसोर से जायोब्ला बोसोरसेयावहाय बारदे खुंनानै होयो बेबादि खामानि लायो आरो आं बुंनो बेनिफ्राइ जेबो रोंला